हलो कविता मां ॿाहिरि घुमणु वञा थी मूंखे टिनि महिननि खां पोइ विदेश घुमणु वञिणो आहे मगर मुंहिंजे पासपोर्ट में पासपोर्ट खे रिन्यूवल खपे मां उनजे बारे में तोसां हिन बारे में ॻाल्हाइणु चाहियां थी कि कीअं जेको पासपोर्ट आहे हू रिन्यू थी सघे थो छा तोखे इने जे बारे में कुझु ॼाणु आहे तोखे त ख़बर ई आहे त मां केतिरी एक्साइटिड आहियां घुमण जे लाइ ऐं मां उते वञी करे इलाहियूं शयूं ॾिसणु चाहियां थी नई नई शयुनि सां वाक़ुफ़ु थियणु चाहियां थी ऐं उनजे लाइ मूं ॾाढो जेके बि सभु शयूं आहिनि तयारु करे रखियूं आहिनि ऐं पंहिंजी तयारी पूरी करे रखी आहे हाणे अगरि पासपोर्ट रिन्यू न थियो त असांजो मन ख़राबु थी वेंदो इन्हीअ करे मां इन्हीअ जे बारे में सॼी प्रोसेस ॼाणु चाहियां थी त कीअं हे रिन्यू थी सघे थो छा तोखे ख़बर आहे कि इहो कीअं रिन्यू थींदो आहे अगरि तोखे इने जे बारे में कुझु बि ॼाणु आहे त तूं मूंखे इन जे बारे में सलाह ॾे त मां छा कयां और ऐं कीअं कयां कि मुंहिंजो पासपोर्ट रिन्यू थी वञे ऐं मां चङी तरह ॿाहिरि घुमी अचां